मेरे लास्ट एयर मेरा जो मेमोरेबल इवैंट हा मेमोरेबल इवैंट जेह्ड़ा हा मेरी लाईफ च मेरे कन्नै इ'यां होएआ कि में इक मार्शल आर्ट प्लेयर में गेम खेढै दी ही ओह्दे च में इक सर कन्नै प्राॅब्लम ही जेह्दे च उ'न्नै अपने सर हा पर सर कन्नै थोह्ड़ी प्राब्लम किश होई जेह्दे कारण उ'न्नै मेरा नां नैशनल बिच मेरा नां लखोना हा उ'नें मेरा नैशनल बिच्चा नां कटाई ओड़ेआ ओह् मेरे लेई इक बड़ा यादगार इक इवैंट रौह्ना ऐ एह् ते इवेंट हा मेरी पर्सनल लाईफ दा मेरे कन्नै इक मेरे मां प्यो मेरे मां प्यो कन्नै बी अगर साढी फैमिली च कोई बी इवेंट ऐसा होंदा ऐ ओह् बच्चें पर बी बड़ा फर्क पौंदा ऐ साढ़ी अपनी इक पर्सनल लाईफ च प्राॅब्लम होई जि'यां खेती बाड़ी दी कोई प्राॅब्लम होई जेह्ड़े अपने गै मेरे ताए चाचे न ताए चाचे होंदे न लड़ाई बगैरा जां जमीन खोई लैना उ'नें इ'यां करी लेआ जमीन खोई लेई ते मेरे डैडी गी बड़ा इ'यां करना पेआ मेरे डैडी गी जिसदे इक दिन असें ओह्दी जमीन खरीदी ओह् कुसै होर गी बेचै दे हे साढे घर दी जमीन कुसै होर गी बेचै दे हे इस करियै मेरे डैडी नै अपनी जमीन आंपू लेई लेई ते ओह्दे असें पर पैसे नेईं न दित्ते दे अजें ते ओह् हर साल हर बारी आई जंदे न बोलदा हा ते इस करी मेरे डैडी नै उसी पैसे चुक्कियै दित्ते पैसे बी दित्ते ब्याज उप्पर पैसे दित्ते पर ओह्दे ओह्कड़ा भरने दे ओह्कड़ा जेह्ड़ा असें ब्याज लैता ओह् बी अपने गै हे उ'नें स्हान्नूं ब्याज दे बी साढ़े पैसे जो ब्याज हा उ'नें ओह्दे बी पैसे लैते जेह्ड़ा ब्याज हा मेरे मम्मी डैडी कल्लै गै उं'दे खेत्तर बिच कम्म कीता उ'नें चार साल चार लक्ख रपेआ प'ञां ज्हार दा ब्याज भरेआ ओह् सोची सोचियै मेरे दिमाग च इक बड़ा मेमोरेबल इवेंट बनी गेदा ऐ हून में सोचनी आं कि इसी में कि'यां कि'यां पैसे मकाई सकनी आं क्योंकि असैं गी इन्ना लोड़ पेदा इन्री डिस्टरबैंस होंदी ऐ कि अपनी लाईफ च जिसलै साढे ओह् औंदे ते असें गी डिसर्टब करदे न मेमोरेबल इवेंट बड़ा इ'यां बड़ा बड़ा गै खराब तरीके दा इक इवेंट होएआ हा एह् ते हल्लें बी अस किश निं करी पाए अपने घर दा में ते मेरे भापा होर अस अजें अपना पूरी पूरा घर गै बनाई चुके दे होना हा अस हून टीने बिच रौह्ले आं स्हान्नूं अपना खर्चा बगैरा चलाने लेई स्हान्नूं इन्नी प्राॅब्लम बगैरा होंदी ऐ पर पता निं भगोआन स्हान्नूं किन्ना अगर भगोआन ने स्हान्नूं जिंदगी च आंदे दा ऐ ते साढे़ लेई किश सोचे दा बी है ते ओह् स्हान्नूं बड़ा गै फील करांदे न कि भगोआन उप्पर गै सब किश ऐ और स्हान्नूं एक्सपिरयंस एह् होएआ कि कुसै पर इन्ना विश्वास निं करना जिन्ने बी स्हान्नूं जिन्ने बी साढे अपने न अपने जिन्ने बी होंदे न ओह् गै स्हान्नूं कोई कोई प्राॅब्लम बिच आह्नदें न स्हान्नूं कुसै पर विश्वास नेईं करना म्हेशा सारें दी प्राॅब्लम सुननी ऐ कुसै गी सुनानी नेईं ऐ क्योंकि जि'नें गी अस अपनी प्राॅब्लम सनान्ने आं ओह् गै साढा मज़ाक बनांदे न क्योंकि ओह् साढी प्राॅब्लम गी समझी निं पांदे इन्ना समझी निं पांदे न इस करी स्हान्नूं अपनी प्राॅब्लम अपने तक गै रक्खनी चाहिदी ते भगोआन गी सनाना चाहिदी इस लेई तुसें गी एक्सपिरयंस होंदा कि लाईफ च केह् करना साढे़ अपने गै कदें कदें अपने गै भैन भ्रा असें गी लताड़दे न अपनी स्हान्नूं अपनी फैमिली च दिक्खने आं स्हान्नूं किश ना किश अपनी फैमिली च गाली गलोच किश बी कुछ बी प्राॅब्लम होऐ प्राॅब्लम च अपने गै आह्नदे न इस करी स्हान्नूं कुसै पर विश्वास करना गै निं चाहिदा एक्सपिरयंस होना चाहिदा हर इक चीज दा हून कोई बी अगर स्हान्नूं कोई बी कम्म करना विश्वास ते है निं होंदा पर स्हान्नूं करना पौंदा केह् करना कि स्हान्नूं अपनी प्राब्लमां न कोई बी कम्म ऐ जो बी कम्म करना ध्यान लाइयै करना एक्सपिरयंस लैना लाईफ दा एक्सपिरयंस एह् ऐ कि अस अपनी जिंदगी च कि'यां कामयाब होई सकने कुसै दी गल्ल निं करो कुसै दा विश्वास निं करो स्हान्नूं एह् चाहिदा कि स्हान्नूं अपने उप्पर विश्वास होना चाहिदा अस कम्म करी सकने आं कल्ले कम्म करी सकने आं कोई बी डिफैंड निं होना एक्सपिरयंस एह् होई सकदा स्हान्नूं कि'यां कम्म करना एक्सपिरयंस एह् रेहा कि कुसै दा विश्वास नेईं करना कुसै दी गल्ल च निं औना क्योंकि सारे साढ़ा मौजू लैंदे न कोई साढी प्राॅब्लम दा सल्यूशन निं कढदा कोई साढी प्राॅब्लम दा सल्यूशन निं कढदा प्राॅब्लम गै प्राॅब्लम होंदियां न तुं'दे स्हान्नूं अपनी लाईफ दे मेमोरेबल इवैंट न उ'नें गी दमाग च रखदे होई अपना एक्सपिरयंस आह्नना ऐ अपना एक्सपिरयंस जेह्ड़ा बी स्हान्नूं होआ ओह् स्हान्नूं कोई बी कोई होर ऐसी गलती निं करे इस लेई दूए बंदे गी सनाना निं इस करियै स्हान्नूं सतर्क रौह्ना चाहिदा हर इक चीज तों अपने आप गी स्हेई बनाना चाहिदा कि स्हान्नूं सोसायटी बिच केह् नेह् आं होर जेह्ड़े साढे लाईफ च इवेंट औने न उ'नें ई इन्ना अगर साढे पास्ट च कोई गलती होई दी ते उसी सुधारने दी कोशिश करनी ना कि ओह्दे लेई इन्ना रोना धोना किश गलतियां होंदियां उ'नें ई बस सुधारो बस